हा हा मां त सिंधियुनि जी जेके कलाऊं आहिनि उहे सभिनी खे ॿुधाइणु चाहींदसि ऐं हिकिड़ी त सभिनी सां पहिरीं हिकिड़ी सिंधी कढ़ाई थींदी आहे जेका क्रोसि स्टेज वांगुरु ई थींदी आहे लेकिन हुन जी सुंदरता मा माण्हू वैल्यू सम्झंदा आहिनि ख़ुदि ई चवंदा आहिनि की मां तोसां हिकु त सिंधी भाषा सिखंदसि ऐं सिंधी जी इहा कढ़ाई वारी असांखे सेखारि ऐं असीं झूलेलाल जा प्रोग्राम कंदा रहंदा आहियूं लाॾा ॻाईंदा रहंदा आहियूं ऐं उहे सभु मां माण्हुनि खे बि सेखारणु चाहींदी आहियां ॿुधाइणु चाहींदी आहियां ऐं इहे असांजूं जेके सिंधी कलाऊं आहिनि इन खे वधाइण जे लाइ व असीं केतिरो बि अॻियां वधण जे लाइ असां केतिरो बि कोशिशि कंदा आहियूं की भई सभु कोई माण्हू सिंधियुनि खे सुञाणे के के त असांखे सिंधी कढ़ी सि कीअं ठाहिबी आहे कहिड़ियूं भाॼियुं विझंदियूं आहिनि पुछण बि ईंदा आहिनि असीं सेखारण में ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं ॿाहिरां बि जेके माण्हू असांजा दोस्त आहिनि व उहे चवंदा आहिनि की असां अचूं त असांखे सिंधी कढ़ी त ज़रूरु सेखारिजां ऐं सिंधी कढ़ी ऐं सेयल मानी त असांखे सभिनी जी ॾाढी वणंदी आहे ऐं एम एमब्रोडिरी जेका सिंधी कढ़ाई आहे उहा बि सभिनी खे ॾाढी वणंदी आहे ऐं लाॾा त सिंधी जा ॻाइण में माण्हू सिखण जो सिंधी भाषा ई ॿिया माण्हू सिखणु चाहिनि था की असीं हिननि खे सिंधी भाषा सेखारियूं